दिसाळें नेमाळे आनी खबरांपत्रां चॅनल्स सोशल मिडिया हाच्या मदीं खूब फरक आसा दिसाळ्याचेर सगळे छापून येता पण सोशल मिडियाचेर तशें ना सोशल मिडियाचेर फक्त आमकां आयकुपाक मेळटा दिसाळ्याचेर खुबश्यो काणयो लेख बरयल्ले सुडोकू आयिल्ले हे सगळे करपाक मेळटा ड्रॉयींग आसता चित्रकलांचे खूब तरेचे रंग रंगोवपाक मेळटा दिसाळ्याचेर हें सगळें करून टायम पास करपाक मेळटा पण सोशल मिडियाचेर आज काल आमी पळयतात की वॉट्सएप फेसबूक इंस्टाग्राम हे चड वाडलां सोशल मिडियाचेर बेश्टेच कित्या कितेंय येता ती गोष्ट खरीच आसता अशी आसना बातम्यो सुद्दां लोकाच्या सांगण्याचेर त्यो बातम्यो सांगल्यो वतात त्यो सारक्योच आसता अशे ना वॉट्सऍपाचेर खंयचीय खबरी इतली फास्ट फॉर्वड जाता की ती एक मनशां कडल्यान वीस मनशां कडेन वचपाक सेकंद सुद्दां लागना